हेल' बाजै हटेलनिफ्राय बुंदोंना आंनो अनला ओंख्रिजों आरो दाउजों ओंख्रि अर्डार नांगौमोन बेहाय सि आइ टियाव बिनिफ्राय बावहाय बानलु एसे खम आरो संख्रि खम एसे खालामनानै अर्डारखौ होफै